ॿारनि खे खेॾण लाइ ॾाढो सुठो थींदो आहे तनाउ न रहंदो आहे राति थींदी आहे सिहत ठीकु रहंदी आहे ॾाढो आनंद ई न मजे में उहो खेलंदा रहंदा आहिनि ऐं ॿियो त रांदि करण सां सिहत बि ठीकु रहे थी ऐं ॿार बिज़ी थो रहे ऐं हुन में हुनजो ऐं हेॾहां होॾहां को ख़्यालु नथो वञे ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे खेलण सां सॼो आनंदित थी वेंदो आहे सॼो ॾींहुं ॾाढो सुठो थी वेंदो आहे ॿारनि जो ऐं ॿियो त ॿार खेॾण में रुचि वठंदा आहिनि त हुन में सिहत जे हिसाब सां खाधो वाधो बि सभु ठीकु हलंदो आहे हुनजो पाचन क्रिया बि सभु ठीकु रहंदी आहे सभु ठीकु आहे हुन हिसाब सां खेॾणु खपे ॿारनि खे उहो आन हुनजे आनंद मार्ग खिलंदो रहंदो आहे ऐं तनाव बि तनाव खां राहति मिलंदी आहे उहो तनाव कुझु न थींदो आहे खेॾण खां सवाइ ॿियो अॼुकल्ह अॼुकल्ह जेके रांदियूं आहिनि खेल आहिनि ॿार ॾाढो रुचि सां खेलंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठो हलंदो आहिनि ॿियो सभु ठीकु आहे ऐं ॿियो सभु ठीकु आहे

ॿियो सभु ठीकु ठाक रहियूं आहे आनंद खेलु खेलण में तनाउ सां राहति आनंद आनंद आनंद जा रास्ता खुली वेंदा आहिनि खेलण सां ॿार ॾाढो सुठो थी वेंदा आहिनि